जेह्ड़ा ऐ बाइकिंग कम्युनिटी वाले हून मिगी क्वश्चन आए दा सुआल पुच्छा गेआ ऐ कि बाइकिंग कम्युनिटी दे बारे बिच कि ते जम्मू बिच बड़े क्लब ऐ जेह्दे बिच केह् होंदे कि बड़े बड़े बाइकर्स जेह्ड़े ऐं ओह् किट्ठे मिलियै उ'नें क्लब बनाए दा जि'यां प'ञां बंदे होई गे सौ बंदा होई गेआ उ'नें क्लब बनाए दा लोकें कोल बड्डी बड्डी बाइकां जि'यां कावासाकी दी बाइकां सुजुकी दी बाइकां ट्रम्प दी बाइकां ऐ लोकें कोल लोकें कौल हारले डैविडसन ऐ लोकें कोल मतलब मेरे कोल जि'यां ऐ रॉयल इन्फील्ड दा थंडरवर्ड ऐ ते ओह् अजकल लोकें कोल बड़ी बड़ी बाइकां लोग पसंद करने आं बाइक बिच सफर करना जि'यां अस दिक्खने आं ना कि अजकल यू टयूब दस्सै दे इंटरनैट्ट इंस्टाग्राम पर दस्सै दे कि लोक जेह्ड़े ऐं कि ओह् लद्दाख जा दे मनाली जा दे में दिक्खे में गेदा हा हिमाचल पिच्छें जेही ओह् ते में दिक्खे कि लोक जेह्ड़े ओह् महाराश्ट्रा दे आए दे ग्लैमर लेइयै महाराश्ट्रा आए दे इक हफ्ता लाया उ'नें पूरा सिर्फ टूर करियै मतलब दिन दा ओह् पंज सौ किलोमीटर अराम कन्नै चलदे हे ते जेह्ड़ी ऐ अस केह् करने आं कि जि'यां के अस त्रै दोस्त हे अस गेदे हे हिमाचल पिच्छें ते अस केह् ऐ रस्ते बड़े बाइकर लब्भे असें ई जि'यां कोई दिक्खने आं बाह्र दा बाइकर दिखदे आं अस उसी पुच्छने आं भैया कुत्थुआं आए दे तुस किन्ने दिन होई गए तुसें गी सफर करदे तुस थोह्ड़ी जेह्ड़ी बाइकिंग दा एक्सपीरियंस ऐ उं'दे कन्नै पुच्छने आं उ'नें अपना शेयर करने आं तूं इ'यां करेआं अस औगे में हल्ले कोई हल्ले धोड़ी कोई बाइकिंग लेई कम्युनिटी ज्वाइन कीती दी निं ऐ में हल्ले अपने दोस्तें कन्नै ई जन्ना जि'यां असें ओह् बी टाइम लभदा अस बाह्र निकली जन्ने आं बाइक च ते जां सोलो मिगी सोलो में करना बाइक लेकिन में प्रैफर निं करना में करना कदें कदें बाइक सोलो सफर बी करना बट कल्ले कल्ले सफर बी करना बट में जैदा प्रैफर निं करना पता केह् ऐ बाइक च ना थोह्ड़ी जेह्ड़ी जो ऐ ना जि'यां टायर पंक्चर होई गेआ ऐ ना कुतै जंगलें अस गेदे जां कुतै गेदे आं ते बाइक दा टायर पंक्चर होई गेआ हून में कल्ला होगा ते मिगी ना ओह् बड़ी टैन्शन रौंह्दी ऐ ते में जैदातर प्रैफर करना कि साढ़े कन्नै जिसलै बी चलगे अस त्रै गै बाइकर जेह्ड़े ऐं गड्डियां साढ़े कोल जेह्ड़ी बाइकां न ओह् कन्नै चलगे मतलब जि'यां मन्नी लैओ अगर हून मी जि'यां जाना कुतै दूर जाना ते साढ़े मतलब कम्म जेह्ड़े जे बाइक ऐ ना ओह्दे बिच डिक्की निं होंदी ऐ ते जि'यां चार पंज बाइकां होगी ते ओह् ओह्दे बिच केह् होना कि साढ़ा समान होना जि'यां तम्बू होना कपड़े होने जां राशन होना ओह् बंडी सकदा क्योंकि इक बाइक बिच सारा किश औना बड़ा मुश्किल होंदा ते ताइयैं में जो ऐ एह् प्रैफर निं करना सोलो ते दुई गल्ल में एह् सनान जा में दिक्खेआ लोक अजकल ना स्कूटी च बी लद्दाख जा दे में पिछले दिनों इक दिक्खै दा बंदा दिक्खै दा हा बाह्र दा अंग्रेज हा ओह् केह् करै दा हा बाइक च पूरी इंडिया घुम्मै दा हा ते बड़ी बड़ी चीजां में दिक्खी दियां बाइकिंग कम्युनिटी होना बी शैल गल्ल ऐ ओह्दे कन्नै केह् होंदी थुआढ़े कोल ते तुस ना चार लोग नमें नमें मतलब अगर जे तुसें कम्युनिटी ज्वाइन कीती दी ते ओह्दे बिच चार लोग तुसें गी नमें मिलगे तुस उं'दे कन्नै ओह् तुसें गी तुस उ'नें गी अपना ऐक्सपीरियंस दस्सगे ओह् थुहानूं अपना तुसें गी अपना ऐक्सपीरियंस दस्सगे ते इ'यां कन्नै मतलब अच्छी ओह्दे बिच तुसें गी क्या होना कि मतलब आखदे ना जि'यां कि गलती कोला बंदा सिखदा ओह् निं होना तुसें गी पता चली जाना कि में उस रूट च जा ना मिगी एह् एह् मुसीबत आ दी ऐ जि'यां केह् हा कि असें बनाए दा हा प्लैन सच पाथ दा ते असें केह् कीता इक बाइकर हा उ'न्नै केह् ऑनलाइन ना पूरा उ'न्नै बताए दा हा कि तुसें जाना उस सच पाथ थुआढ़े कन्नै केह् केह् समान होना चाहिदा ते ओह्दे कन्नै ओह् हैल्प बी होंदी बाइकर कम्युनिटी कन्नै ते बाकी में तुसें गी सनाई ओड़ेआ कि में कि सोलो ट्रैवल नेईं करना कियां क्योंकि बाइक केह् होंदी बाइक ना दो टाइप दी औंदी इक टायर मतलब बाइक बिच टायर होंदे ना ओह् दो टाइप दे औंदे जि'यां औंदे ट्यूबलैस्स औंदे ते ट्यूब आह्ले औंदे ते ट्यूबलैस्स च अगर बाइक दा टायर पंक्चर होई जा ओह् बड़ी मुश्कल होंदी ते मेरे कन्नै इक दो बार हादसा होई बी गेआ ऐ ते में जि'यां हून ते में प्रैफर इ'यै करना कि में कल्ले ना ई जां लेकिन जेह्ड़ा जि'यां में कम्म करना जम्मू ते में केह् करना जि'यां कि शनिवार मतलब जां शनिवार मिगी औना होंदा घर ते में केह् करना कि में बाइक गै रक्खी दी में बाइक बिच बी इक घैंटे दा सफर होंदा में अपना अराम कन्नै आई सकना ते बाइक दा एह् चक्कर बी ऐ कि मिगी जेह्ड़ा नगरोटा टोल ऐ ओह् बी ओह्दे बी पैसे बचदे ते बाइक कन्नै मेरा ओह् सफर बी पूरा होई जंदा ऐ